जब हमरा परिवारमे ज्यादा लोग रहैत छै ने जब सभ लोक अबैत छै तऽ हम खाना बनबैत छियै तऽ ओहिमे मतलब ऐसे एक आदमीके लेल बनबैत छियै तऽ ओहिसँ ज्यादा बनबै मतलब बनाबयके लेल ज्यादा सामग्री लगैत छै जैसे सब्जी हइ सब्जी हम अगर एक आदमी दू आदमीमे अढ़ाइ सए बनबैत छियै अगर चारि पाँच छओ आदमी आ जाइत छै तऽ तऽ ओहिके लेल हम आधा किलो या एक किलो सब्जी बना सब्जी कटैत छियै चा चावल लगबैत छियै सभकिछु ज्यादा ज्यादा बनबैत छी ताकि कोनो आदमीकेँ कमी ना ना तऽ कम जाइत छै कोइ आदमीके खाइके बेरी तऽ आधा पेट रहैत छै तऽ बहुत दिक्कत रहैत छै एहिके लेल ज्यादा चीज बनाबैत छी आओर ज्यादा अच्छासँ बनाबैके कोशिश करैत छी कि सभ लोग खा कऽ प्रसन्न हो जाय आर ज्यादा चीज बनायल जाइत छै कोइ अगर गेस्ट हइ गेस्ट अयलक तऽ ओकरा लेल मने दालि चावल भुजिया सब्जी दही सभकिछु बना कऽ सभचीजके बाद सभकिछु बनायल जाइत छै कि गेस्ट आबय तऽ गेस्ट खा कऽ खुश हो जाय आओर अधिकसँ अधिक दिन अधिक अधिकसँ अधिक खाना खाय आओर अपना पेट भरय अइसन न कि खराब खाना बनि जाय तऽ आदमी मतलब पेटभरि भी न खाय ओहिके लेल अच्छासँ बनाबैत छियै आ थोड़ा ज्यादा आदमी रहैत छै तऽ ज्यादा बनबैत छियै सभ खाना बनाबयके लेल के समयमे नमक आओर बाँकी मसालाकेँ ध्यान राखि कऽ तब बनायल जाइत छै काहेकि मसाला कम या बेसी किछु हो जाइत छै तऽ खाना खराब हो जाइत छै एहिके लेल खानामे ज्यादा सब्जीमे ज्यादा मसाला राखल जाइत छै ज्यादा चावलमे ज्यादा पानी हर चीजके मात्राके देखि कऽ बराबरमे खाना बनायल जाइत छै आओर उससे अच्छा बनैत छै ना तऽ कम कोनो चीज हो जाइत छै तऽ खराब हो जाइत छै